اوکے ہیلو شعیب بھائی ارے وہ آپ اس کے لوکھنڈ کے دروازے وغیرہ بناتے ہو نا دروازہ کھڑکی ہاں مجھے نا ایک سات بائی تین کا لوکھنڈی دروازہ بنوانا ہے

تو کیا فرق ہے دونوں میں ہاں ہاں صحیح بات ہے

اور ان مضبوط مضبوطی کس میں ہے کون سا پائپ والا کہ پتھرے والا پائپ والا وہ ایک سو چالیس روپیہ اسکوائر فیٹ بولا آپ نے فرق یہ بھی ہے اچھا وہ کے جی سے ہوتا ہے کلو گرام اچھا تو میں نے بتایا اب میرا وہ سائز بتایا سات فیٹ لمبا چاہیے تین فیٹ اس کی وڈتھ چاہیے تو چوڑائی میں تو کتنا کاسٹ ہوگا اس کا

ہاں وہی ہاں ہاں تو مطلب وہ کیا وہ جو کرایہ ہے وہ مجھے لگے گا یہ صرف آپ نے اپنی بنوائی کا چارج بتایا ہے فٹنگ وغیرہ نہیں رہے گی اس کے اندر یہ کیا بات ہوئی اٹھا کر لے جاؤ مطلب اگر آپ مجھے اگر آپ آپ ہی میری جگہ پہ آ کے فٹ کر کے دیتے ہیں تو کیا چارج ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے اور اگر مجھے مطلب ٹھیک ہے میں کیا بتا رہا ہوں میں کہاں سے آتے کے وہ ٹرالی اور کرایہ دیکھوں گا آپ وہ بنا کے پہنچا دیجیے اور اگر فٹ اٹ کرنے والا کوئی بندہ بھی اگر ہے آپ کے پاس تو کر دیجیے اور پورا کوسٹ بتائیے پھر کتنا ہو جائے گا اوکے اچھا کب تک ملے گا یہ دس دن زیادہ زیادہ نہیں ہو جا رہے مجھے تھوڑا سا ارجینٹ تھا ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر میں نا تھوڑا سا مشورہ کر کے سوچ کے آپ کو فائنل کال کرتا ہوں ٹھیک ہے اوکے چلیے